गोदो गोदाय ना हमनाय ना हमनो थाङोब्ला जेखाइ खबाय आरो जे लानानै थांनाय जायोमोन थरका बेफोरखौ लानानै थांनाय जायोमोन पल' बेफोरखौ लानानै थांनाय जायोमोन नाथाय दा बिनि अनगायै दा मा लाङो मुसारि लांनाय जायो दा मुसारिजों जोङो नाखौ हमोब्ला गावनि नांगौखिनिखौल' खननानै नाङिखौ मारुआव गारनानै माखासे फिसा नाफ्रा ओरैनो नस्त जानाय जायो गोदो ना हमनाया सेन ख'खा बा खाखि होननाय बे बेसादफोरजोंनो बांसिन दुब्लिफ्राव बबेबा बिलोफ्राव सानानै दोनोमोन नाथाय दा नुनो मोनबाय दा बे सेन आरो ख'खा होननाय जिनिसा नुनो थांला दा बेनि अनगायै दा फासि जे आरो खेवालि जे आरो मुसारि बेफोरजोंसो जोङो दा ना हमनायखौ नुनो मोननाय जायो दा मुसारि जेजों जुदि नाखौ बोखाङोब्ला नांगौखिनिखौल' बोखांनानै नाङैखौ मारुआवनो गारनानै माखासे फिसा फिसा नाफोरखौ नस्त खालामनाय जायो दा ना हमनाया ना हमनाया सिगाङाव बेफोरबादि नङामोन गोदो नांगौखिनिल' जेरै हाख'र जावनानै मोनसे खब बानायनानै दोनोमोन बे खबाव जोङो जांसि होनानै गावबा गाव गावबा गाव नांबाय थाखानाय बेखौ जेब्ला मेसें फैयो होमब्ला बेवहाय जांसि होनानै दोननानै बेखौ सारनानै बेवहाय मोननाय जायोमोन आरो गोदो बे फासि जे मुसारि जे खेवालि जेआबो खममोन गोदो खालि सेन आरो खाखि होननाय बेफोरखौल' बाहायनाय जायोमोन बेखायनो नांगौखिनियाव बेवहाय हाबनानै बेजोंनो थांनाय जायोमोन दानिया बेनि अनगायै जोङो दा मा बाहायो मुसारि जे बाहायो फासि जे बाहायो आरो खेवालि जे बाहायो दा गासैबो रोखोमनि बाहायो दा जोङो माखासे मुसारिफोरजों बोखाङोब्ला बेफोरबादिनो फिसा फिसा नाखौ नस्त खालामनानै इउननि थाखाय बेखौ फोजोबनानै दोननाय जायो आरो दा आं बुंनाय जायोदि दा जोंनावहाय बेफोर मुसारिफोरजों जुदि बोखांनाय जायोब्ला बेफोर गुबुन नाफोरखौ नस्त खालामनाय जायो बिनिखायनो बेफोरनि अनगायै जोङो ना हमनायफोरखौ फिसिनानै दोननाय माबा मोनसे दा फुख्रि गावबा गावनो फुख्रि बानायनानै फिसिनानै जानायनि बेबस्ता लानायाव लायाब्ला जोङो गुबुन बिलोफोराव मोनजानांगौआ एसे गोबाव खस्त मोननाय जागोन आरो आङो ना हमनायनि सोमोन्दो आं बेखौनो बुंबाय आङो सिगांफोराव उन्दै समाव आङो बांद्राय ना हमफेरनो माबायामोन ना हमनो जोङो बेबादिनो बे खाखि आरो बे सेन होननायखौल' जोङो मिथियोमोन बे फासि तासि गैयामोन दा बेफोर फासि मुसारि आरो मा खेवालि बेफोरनि थाखाय दा नाखौ जोङो बिसोरजोंनो फोजोबनाय बायदि जाबाय